कार्यस्थलपर टकराव उम्मीद मुख्य बिन्दु छै जाहिमे कार्यस्थलपर अगर कियो स्टाफ छै या फेर ओइठमके जे लोक छथिन जे जरे सङ्गी काज करै छथिन हुनकासँँ अगर कोइ कियो तरहके अगर कोइ शब्द उलझि गेलै आओर ओकरासँ किछु तरहके मन मोटाव भऽ गेलकै हँ हमरा सबके तऽ ओइके लेल तऽ स्वविवेक ओइठम काज दै छै ओइठाम दोसरके जे बजाबै जेबै ताबे तऽ आओर जादा उलझि जेतै अइ दुआरे स्वविवेकसँ ओइठाम जे उलझन जे पैदा होइ छै टकराव जे कार्यस्थलपर उत्पन्न होइ छै ओइके निदानके लेल बारेमे खुद स्वविवेक लगायल जेतै कि ई जे समस्या उत्पन्न भेलै हँ अइठाम आओर जे टकराव हमरा एक दोसरेके पक्षमे भऽ गेलैहन ई पक्षके लेल एक दोसराके साथ बैठके आओर ई मामिलाके जे सुलझायल जेतै कि कोना ई शब्द उठलै कोना उठलै तऽ फेर एकर निदान की हेतै ने कि ओइ टकरावमे दोसराके बजायल जेतै मारिपीट कयल जेतै ई सब ओइठाम स्वविवेकसँ काज लेल जेतै स्वविवेकके मतलब स्वविवेकसँ ओइठाम शान्तिपूर्वक भावसँ हमरा सबके तऽ सबसँ बड़ा हय समाजिक रूपमे रहैके छै अइ दुआरे टकराव ओतने नीक लागै छै जितना सम्भवतः चल सकै नहि तऽ सबके साथ भाइचारा बनाके जियऽके छै अइ दुआरे अगर कोइ तरहके मनमुटाव अगर हमरा स्टाफमे भऽ जाइ अइ कार्यस्थलपर तऽ ओइके बैठके निदान कयल जा सकै छै अपनेसँ सम्भवतः जितना सम्भव हो सकै हमसब कोशिश करै छियै कि अपनेमे बैठके निदान एकरा कऽ सकू आओर जादातर स्वविवेक जरुर अपनाउ ओइठाम ने कि हल्ला चिल्ला कऽके आओर मोहल्ला जमावाली बात अइ दुआरे स्वविवेकसँ ओइठम काम काज निकालल जेतै आओर एक दोसराके मन मुटाव दूर कयल जेतै इहे हमर एक अही सम्हालेके सबसँ बड़ा सबसँ बड़ा सम्हालेके समझियौ कि उ टकरावके स्म्हालैके एके गो पर्सन निकलै छै अइठम कि स्वविवेक अपनायल जाइ आओर शान्तिपूर्वक अइ बात जे कियो छै ओकरा सुलझ सुलभ सुलझायल जाउ इहे छै